हैलो डिलीवरी ब्यॉय बोलि रहल छी हम अर्नब आनन्द एकलव्य बोलि रहल छी बलहासँ काल्हि जे अहाँ हमरा यहाँ खाना पठेलिए रऽहे दू बजे ओहि खानाके क्वालिटी बहुत खराब रहै ओहि खाना खयलाक बाद कतेक आदमीके पेट झड़ि गेलैए खट्टा डकार होबै लगलैए भोरे भोर उनटी होबै लगलैए हन एना लगलै तरकारी एक दिन पुरना रहै तेल बेसी रहै ओहिमे ओ वर टाइम भए गेल रहै से अहाँके खानाके क्वालिटी बहुत खराब रहै तेँ एहि दुआरे हम अहाँसँ शिकायत कऽ रहल छी जे एकर हमरा रिफण्ड चाही